हाँ जी नमस्ते बताएँ बताएँ ह्म्म ये ये बस जो है हमारी ये बस कोई छोटी मोटी टैक्सी तो है नहीं आप समझिए कि छोटी मोटी टैक्सी होती है तो उसको कहीं भी रोक दो आँए ये छोटी मोटी बस नहीं ये तो मतलब आपकी हमारी बस है ये तो बस तो एक निर्धारित समय से चलती है और इसका निर्धारित एक ढाबा होता है उस ढाबे पे ही रुकती है और हाँ ठीक है आप सफ़र में चल रही हैं अगर अपने बच्चे को ले कर चल रही हैं तो छोटे बच्चे को ले कर सफ़र में चला जाता है तो उसके लिए सब व्यवस्था करके रखी जाती है आपके बच्चे हैं तो इसकी व्यवस्था आप करेंगी ना कि हम करेंगे इसकी व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए जो आप बच्चे ले के चल रही हैं छोटे बच्चे हैं तो इनके लिए आपको इनके लिए अब नाश्ते कि चीज़ इनके लिए भोजन और इनके लिए पानी वगैरह तो ये सब तो चीज़ तो आपको ले के चलनी चाहिए नहीं तो ऐसा है फिर आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कीजिए भी किसी भी तरह से और भाई किसी के पास पानी वानी हो अगर बच्चा आपका ज़्यादा परेशान है तो पैसेन्जर और भी हैं भाई किसी के पास पानी हो तो भाई इनको दे दो और थोड़ा सा बच्चे को पिला दीजिए और सब्र कीजिए अभी एक डेढ़ घंटा तो आपको बर्दाश्त कर कम से कम डेढ़ घंटा लगेगा इसके बाद में हमारी ढाबे पे बस रुकेगी वहीं पे आप जो चाहे ना अपने बच्चे को खिला देना और पिला देना क्योंकि अब भाई ये कोई टैक्सी हमारी छोटी है नहीं कि हम कहीं पे भी यों हीं रोक दें हमारा भी मगर बस रोक दें कोई वो आप कोई कह दे कि हम बड़े भूख लगी है अभी कोई कह दें नहीं हम वो जल्दी जल्दी में आ गए बस में बैठ गए और मेरे लैट्रीन लगी हुई है आप बस रोक दीजिए आँय इसके बाद में थोड़ा देर उस उसके लिए रोके हम इसके बाद फिर धीरे धीरे बस चली कोई कह रहा है नहीं नहीं रोकिए हमको जो है टोयलेट लगी है बहुत तेज़ तो ये सब भाई ट्रेन एन में सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं कि मतलब टोयलेट चला गया या लैट्रीन चला गया अब बस उस में आदमी सफ़र करता है तो थोड़ा सा कंट्रोल कर के चलता है और यों कि बस का एक निर्धारित ढाबा हमलोगों का होता है और वहीं पे हम लोग वो करते हैं और अगर कहीं लोग भी हैं अगर तो हमारे अधिकारी हैं अगर उन्होंने देख लिया या किसी ने फ़ोटो खींच लिया कुछ कर दिया तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी आप लोग की परेशानी को दखते हुए हम मतलब हम अपनी नौकरी को थोड़ी ना हम गँवा देंगे अपनी तो इसलिए आह आप किसी भी तरह से बच्चो को चुप कराइए इसको शांत कराइए अगल बगल किसी से भी मांग लीजिए भाई किसी पैसेन्जर के पास कोई अगर पानी हो थोड़ा सा पानी इनको दे दीजिए भाई इसको थोड़ा सा दे दीजिए कि इनका बच्चा शांत हो जाये क्योंकि बस तो हम रास्ते में रोक नहीं पाएंगे कहीं पे भी कि छोटी मोटी दुकान दिख जाए अपनी छोटा चौराहा दिख जाए तो रोक दे हमारी लाँग रूट की बस है तो ये एक निर्धारित ढाबा जो हमारा है सिर्फ वहीं रुकेगी इसके पहले नहीं रुकेगी इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं हाँ हाँ चलिए ठीक है बच्चे है छोटा बच्चा है तो उसके लिए आपको वो क्या नाम है आप को वो वो जो आता है पहनने के लिए बच्चे के लिए पहना देते हैं उसी में सु सु करना हो जाती है उस तरह का आपको पहना के लेके चलना चाहिए और अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको आप समझाइए और अगर थो थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको थोड़ा समझाइए कि भैया थोड़ा सा रोक लीजिए अभी ढाबा आ जाएगा आप टोयलेट कर लीजिएगा और नाश्ता करा दीजिएगा बच्चों का और पानी वानी ले के आप रख लीजिएगा ठीक है